औ ओमफ्राय बोरै दं नोंलाय अ नखरफ्रा मोजाङै सोलिना दंना औऔऔ न'फोरा माबोरै दङ' बायदोंना जिदों

औ ओमफ्राय दा बेखौ मा खालामनो सानदों औ ओमफ्राय औवाफ्रा औवाफ्रा रिदि दंना औवाफ्रा रिदि दङ जिगाबफोरा अ हाजिराफोर लागोन नामा औ

औ दे दे दे होनबा दा न'आवनो दङ अ गासिबो दंजोबो ना औ जेबो उसुबिदा जाथ'आखै होनबालाय औ दे आंहाबो एसे मोजाङैनो दं आंना न' बां फ्राबो जेबो जाथ'आखै न' बां फोरखौ एसे मोजाङै फाहामनानै लानो सेस्ता खालामदो थुरिजों लुगोनना थिंजों लुगोन फालाय इन्जुर फोरखौ फ्लास्तार होगोन ना ना औवानि दुमगोन ओमफ्राय इन्जुरा माजों दुमगोन अ औवाफोरा न'आवनो दंजोबो ना औ दे होमब्लालाय मोजाङै मावना लादो

माबा बुंबावगोन गायनाय फुनाया सोलिगासिनो दं मोजाङै नो है बोथोरासो अखाफोरा एसे खम जाना दं जाम्फै दैआथ' जोंनाव एसे अभाब आनो नोंसिनावलाय औ जाम्फै दैथ' मोनखाया दां औ ओमफ्राय दोननोसै